यही मतलब आर्टिफिसियल इंटिलिजेंस इससे तात्पर्य यह है कि यह एक मशीन होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है इसके बहुत सारे फायदे भी है आर्टिफिजिकल इंटिलिजेंस के आने के बाद मनुष्यों को अपना काम बहुत कम करना पड़ता है हाथों से काम नहीं करना पड़ता है इसके फायदे के साथ साथ इसके बहुत नुकसान भी है जैसे ये मनुष्य के जैसा होता तो है दिखता भी है लेकिन ये मनुष्य नहीं होता है मनुष्य अपनी सूझबूझ और तौर तरीके से जो जैसा चाहता है वो वैसा काम कर सकते हैं वो जानता है कि हमें किस समय पर कैसे काम करना है कैसे व्यवहार करना है और किन चीज़ों को कैसे करना है ये सब मनुष्य जानता है लेकिन एक आर्टिफिसल इंटिलिजेंस जो होता है ये नहीं जानता है ये सिर्फ उतना ही करेगा जितने इसको सिखाया गया है जितना बताया गया है सिर्फ ये उतना ही काम करेगा